हाँ मैंने भी एक अलग चीज़ बनाई थी जो कि मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता और उस चीज़ का मुझे गर्व है और मेरे माता पिता को भी उस चीज़ पर और मेरे पर भी मुझे बहुत गर्व है मुझे जब उस चीज़ को सभी को बताया कि मेरे दोस्तों को तो उसी राय अलग अलग है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अलग है